हाँ जी बोलिए ओके किस टाइप की करवानी है अच्छा हाँ हाँ हाँ समझ गए तो उसमें आपको सिंगल नेम करवाना है या डबल नेम अच्छा तो वह आपको गोल्ड में रखना है प्लेटिनम में रखना है या ऐसे ही नॉर्मल ओके तो कितना कैरेट रखना है हाँ हाँ ठीक है तो आप नाम जो है वह कितने लेटर्स में लिखना है मतलब कितने लेटर्स का है मतलब सिंगल लैटर लिखना है या पूरा नाम फ़ुल स्पेलिंग लिखनी है ओके हाँ तो आप ऐसा करिएगा एक बार आप शॉप आ जाइएगा और ख़ुद आ कर देख लीजिएगा हाँ आप कल आ जाइए बारह के बाद कभी भी तो आपको कारीगर भी मिल जाएगा और जैसा भी होगा आप डिज़ाईन बता दीजिएगा तो वह आपकी डिज़ाईन को बनवा के दिखा देगा आपको एक न्यूज़पेपर में और फ़िर आपको फिर आप कन्फर्म कर दीजिएगा और फिर उसके बाद आप उसमें कितना गोल्ड क्या मतलब जो भी कुछ है कैसा क्या करवाना है वह भी आप बता देंगे तो आपका रेट वग़ैरह भी फिक्स हो जाएगा अब आपको जितना रीजनेबल रखना हों आप बताइए कितना करना है फ़ाइव लेख फोर लेख समथिंग मतलब आपका बजट कितना है हाँ हाँ चलेगा चलेगा आप उस हिसाब से करवा दीजिएगा तो आपकी जो रिंग है वह उस हिसाब से हो जाएगी मतलब पाँच से छः लाख में हो जाएगा नहीं नहीं नहीं नहीं वह कुछ नहीं होगा वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा आप बस एक बार आ कर एक बार डिज़ाईन आप बताएँगे तो कारीगर बना देगा जैसा भी होगा फिर आपको कब चाहिए उस हिसाब से आप बता दीजिएगा कि मतलब जल्दी चाहिए लेट चाहिए है जो भी है फिर वैसा आप बता दीजिएगा आ कर हाँ हाँ आप कल बारह के बाद आ जा आ जाइएगा और जैसा हाँ क्या हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो एवलेबल रहूँगी आप एक बार आएँगी तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा आने के बाद तो उन्हें पता चल जाएगा धन्यवाद